हम अपन इसकुलमे सभसँ टॉपर रहियै ड्राइंग बनाबैमे अच्छा ब अच्छासँ चित्र बनाबै रहियै बचपनमे रहियै ने ढेरीक सभ पेजपर तब चित्र बनाबै रहियै बहुत सब फूल ढेरीके सब चीज चित्र बनाबै रहियै अपन घरके सजा देले छियै ड्राइंग बना बना कऽ अपन इसकुलमे पूरा टॉपर रहियै हमरा सर बहुत खुश रहै अपना कॉलेजसँ सभसँ टॉपर रहै अपना कॉलेज उएह एम पी कॉलेजमे सभ खुश रहै बहुत किछु बनाबै रहियै प्रिंसिपल ईसँ हमरा बहुत किछु देले छै कलम देले रहै बचपनमे बनाबै रहियै ड्राइंग पेड़सभ बनाबै रहियै इसकुलमे पढ़ै लए जाइ रहियै तऽ इसकुलमे जाइ रहियै तऽ सरसभ बहुत किछु बहुत खुश रहै रहै कलम दै रहै मेडल दै रहै सरसभ बहुत किछु कलर दै रहै बहुत कलरसँ बनाबै रहियै कलर दै रहै सरसभ खरीद कऽ सभ तऽ बहुत किछु बनाबै रहियै ड्राइंगसभ बनाबै रहियै अपना कॉलेजमे इसकुलमे ई ड्राइङ्गके जरियासे पैसो कमाबै रहियै यूट्यूबपर भी डालै छियै फेसबुकपर भी डालै छियै एहिसँ बहुत फाॅलोअर मिलै छै बहुत फैँस मिलै छै बहुत आदमीसभ पसन्द करै छै बहुत आदमीसभ कमेन्ट मारै छै बहुत किछु दै छै ब सरसभ तऽ बहुत तब की जाइ छी फेसबुकपर यूट्यूबपर डालै छियै ई ड्राइंगसँ बहुत खुश छै सभ सरसभ से खुश छै सभ घरमे भी बनाबै रहियै बैठि कऽ